क'क्राझार जिल्लायाव गोबां जायगानिफ्राय सुबुंफोर खामानि मावनो थाफैयो एबा सिथायै थाफैनाय सुबुंफोर दङ दिनै क'क्राझार जिल्लाया बि थि सि सुकथि जानायाव मोनब्रै दिसथ्रिक बे मोनब्रै दिसथ्रिकनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लाया केपिटेल बायदि जानानै दङ आरो बे केपिटेल जानायलाय बाखि दिसथ्रिक मोनथामनि जिल्ला मोनथामनि सुबुंफोरा क'क्राझार जिल्लायाव फैनानै सोलोंथाय लाफैयो खामानि मावफैयो एबा गुबुन गुबुन बिथिंनि खामानि फोराव लोब्बा लाखिनानै थायो दा बेवहाय सुबुंफोरा गोबांआनो जेंना सैनांगौ जायो बिसोरो सोलोंथाय बेलायावनो होनआरो

खामानि मावनाय बेलायावनो होन गावसोरनि जायगानिफाय फैनायनिफाय लानानै थानायसिम गोबांयानो हेंथा आरो जेंनाफोर जुजिनांगौ जायो

बिसोरो मोजां र'खमै मोनसे जायगायाव हाय गोजोनै थानो मोना जाहोनानो जाबाय खारन गुबुन जायगानिफ्राय फैब्ला दाबसे जायगायाव थानो सम लायो जायनि जाहोनाव गावनि लुबैनाय बायदि जाया बुस्थुफोरा आमफ्राय बिसोरनि बे रां खामायनाय बे रां खामायनायफ्राबो थाउन जानायलाय मुवानि बेसादफोरा एसे बारा जायो जायनि जाहोनाव रां फोरखौ बिसोरो एसे बांसिनै बाहायनांगौ जायो आरो गावसोर नि पकेथाव दोनोबो बारा थाया जायो जायनि जाहोनाव बिसोरो गोबांआनो खस्थ' सहायनांगौ जायो आरो बेल' नङा दिनै क'क्राझार जिल्लायाव सुबुंफोरा खना खनलानिफ्राय फैयो एबा क'क्राझार जिल्लानि गोबां जायगा फोरावनो लामा फोरा मोजाङै दाबो जास्रां जोबाखै जायनि जाहोनाव गथ'फोर एबा मानसिफोरा सोलोंथाय मोननो एबा खामानि मावनो थाखाय खस्थ' खालामनांगौ जायो स' बेनि थाखाय दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बेल' मददखौ बिनाय जायोदि बिसोरो थाबैनो फ्लेनस खालामबाय थानांगोन आरो बे फ्लेन पलिसि फोरखौ हाय बिसोरो एफेकतिब खालामनानै बिसोरो लागु खालामनांगौ जेन' नों आं सुबुंफोरा बिसोरनि खामानि मावनाय निफ्राय मोजां फिथायखौ मोनो आरो इउनाव जोंनि थाखायनो साबसिन जानो हायो